मीडियावला सभ हमरा सभके बहुत सपोर्ट करै छै बहुत किछु लग करै छै मीडियावला सभ कहाँ एक्सीडेन्ट होइ छै कहाँ आग लागै छै कहाँ भूकम्प होइ छै कहाँ की होइ छै तुरत मीडियावला सभ पहुँच जाइ छै बोलिए जी बोलिए जी क्या हुआ यही सभ बात करय लागै छै मीडिया बहुत अच्छा आदमी छै मीडियासभ जब तक मीडिया नहि रहतै तब तक हमरा आरके कैस केना जानबै कीसभ काम होइ छै कहाँ की भेलैए केना जानकारी छै आब तऽ फेसबुक इन्स्टाग्राम यूट्यूबसँ पता चलि जाइ छै मीडियासँ हे ई भेलै हे ओ भेलै ई गाममे यहाँ भेल छै वहाँ भेल छै कतय की भेल छै सभकिछु पता लागै छै हमरा मीडियावलासँ मीडियावला बहुत किछु सपोर्ट करै छै बहुत अच्छा लागै छै हमरा सभकेँ सपोर्ट करै छै तऽ आब एहिसँ की चाही बहुत अच्छा छै मीडियासभ इसभ बातके की करबै मीडियावला नहि रहतै तऽ हमरा आरके नहि पता चलतै केना की होइ छै नहि होइ छै मीडियावला छै तऽ मीडियावला सभसँ पता चलि जाइ छै एना छै ओना छै हे ई होइ छै ओ होइ छै सभकिछु होइ छै गाड़ी गाड़ीपर मीडियावला सभ गाड़ी परके प्रचार करै छै कहीँ पोस्टर लगाए दै छै तऽ कबो आबि जाइ छै बोलिए जी बोलिए कहाँ क्या हुआ क्या हुआ नहि हुआ क्या सही है क्या गलत है यही सभ मीडियावला सभमे होइ छै सभचीज मीडियावला हमरा सभके बहुत अच्छा लागै छै बहुत सिखाबै छै बहुत सपोर्ट करै छै मीडियासभ आओर इएह पोस्टर चिपकाए दै छै गाड़ीपर लए कऽ करै छै गाड़ीसभ पर जाइ छै गाड़ीपर लए कऽ प्रचार करै छै पोस्टर चिपकाए दै छै दोकान दोकान रोडो साइडमे मीडियावला सभ यहीसभ होइ छै सभकिछु की चाही